نہیں میرا ذریعۂ معاش بجلی پر منحصر نہیں لیکن بجلی کی کٹوتی ضرور ہوتی ہے یہاں نیم شہری علاقوں میں حالانکہ میں نیم شہری علاقوں میں سے ایک علاقے میں رہتا ہوں اور میں یہ مانتا ہوں کہ بجلی جدید جدید زندگی کا ایک لازمی جز ہے اور بہت سے لوگوں کی روزی روٹی اس پر منحصر ہے نیم شہری علاقوں میں بجلی اکثر ناقابلِ اعتبار ہوتی ہے بجلی کی کٹوتی لوگوں کی زندگیوں پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہے چھوٹے کاروباری مالکان طلبا اور لوگ جو گھر سے کام کرتے ہیں بجلی کی کٹوتی سے سب سے زیادہ متأثر ہوتے ہیں چھوٹے کاروباری مالکان کے لیے بجلی کٹوتی ان کی آمدنی اور پیداواری صلاحیت پر نمایاں اثر ڈال سکتی بہت سے کاروبار چلانے کے لیے بجلی پر انحصار کرتے ہیں جیسے کہ انٹرنیٹ کیفے پرنٹگ شاپس اور چھوٹے پیمانے پر مینوفیکچرنگ یونٹ بجلی کی کٹوتی کے دوران یہ کاروبار بند ہونے پر مجبور ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں آمدنی اور گنا صارفین ضائع ہو جاتے ہیں طلبا جو تعلیم حاصل کرنے یا آن لائن کلاسز میں شرکت کے لیے بجلی پر انحصار کرتے ہیں وہ بھی متأثر ہوتے ہیں ان کی تعلیم اور ترقی میں خلل پڑتا ہے نیم شہری علاقوں میں لوگ اکثر بجلی کے بلاتعطیل فراہمی کو یقینی بدلنے کے لیے انویٹر یا جنریٹر کا سرمایہ کاری کرتے ہیں انویٹر بیٹری سے چلنے والا آلات ہے جو ڈی سی بجلی کو اے سی بجلی میں تبدیل کرتے ہیں جو روشنیوں پنکھوں اور دیگر آلات کو بجلی بنا سکتے ہیں پاور کٹ کے دوران بیک اپ پاور فراہم کرنے کے لیے جنریٹر اور ایک آپشن ہے تاہم یہ اختیارات مہنگے ہو سکتے ہیں اور ہر کوئی ان کا متحمل نہیں ہو سکتا بجلی کی کٹوتی کے دوران روشنی کے لیے دیگر اختیارات موم بتی لالٹین یا بیٹری سے چلنے والے لیمپ ہو سکتے ہیں موم بتی ایک مقبول آپشن ہے کیونکہ وہ سستی ہے آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے تاہم اگر محفوظ طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو خطرناک ہو سکتی ہے لالٹین اور بیٹری سے چلنے والے لیمپ محفوظ اختیارات ہیں لیکن خریدنا اور برقرار رکھنا مہنگا ہو سکتا ہے ان اختیارات کی دستیابی کے باوجود بجلی کی کٹوتی اب بھی لوگوں کی روزی روٹی پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہے بجلی کی توسیع کٹوتی کا نتیجہ خراب کھانا کام کے نظام الاوقات میں خلل آمدنی کا نقصان کا سبب بن سکتا ہے اس کے علاوہ بجلی کی کمی پانی کی دستیابی کو بھی متأثر کر سکتی ہے کیونکہ بہت سے واٹر پمپ چلنے کے لیے بجلی پر انحصار کرتے ہیں نیم شہری علاقے میں بہت سے لوگوں نے بجلی کی کٹوتی کے دوران بلا تعطل کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے انویٹرز میں سرمایہ کاری کی ہے انویٹرز مختلف سائز اور صلاحیتوں میں آتے ہیں اور پنکھے لائٹس ٹیلی ویژن سمیت متعدد آلات کو طاقت دے سکتے ہیں تاہم انویٹر کو باقاعدگی سے دیکھ بھال اور بیٹری تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو یقینی مہنگا پڑ سکتا ہے